म्हाका गोव्यानसून आंध्र प्रदेशाक वचपाचे आसले सो हांवेन जितले हांव ट्रेनीन वतली म्हणून सो मागीर म्हाका ते सगळें इनफोर्मेशन बी काडपाची पडली हांवें थोड्यांक विचारलें मागीर तेंच्यानी सांगलें की प्री टिकेट बुकींग करपाची पडटा म्हणून मागी हांवें गेले थंयसर हांवें ऑनलायन बुकींग करूंक ना हांवें अशीच केली ऑफलायन अशी बुकींग केली हांवें स्लीपर प्रिफर केली स्लीपर क्लास थारायली आनी आपलो जो आसता युजर आय डी आनी पासवर्ड तो सद्या लक्षान ठेवपाचो परत स्टेशन तारीख आनी आपली खंयची ती क्लास जात ती याद दवरपाची नाल्या कोणा कडेन अशी हेल्प मागोंक शकता हांवें पेमेंट आसलेलो तो यु पी आय पेमेंट केल्लेलो आनी आपली जी पी एन आर नंबर आसता बुकींग जाल्या उपरांत आनी टिकीट आसता ती डावनलोड नाल्यार तेंची प्रिंट मारून तरी वरूंक जाय आनी सदांच ट्रेनीसून प्रवास करतना आपलो आप आपलो जो आधार कार्ड आसता तो सदांच आपल्या बरोबर ठेवपाचो